آج کل کے گانے ایسے نہیں ہوتے جنہیں ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکیں پرانے زمانے کے گانے ایسے ہوتے تھے جن جن میں احساس جذبات ہوتے تھے جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے تھے جنہیں ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر سکتے تھے جنہیں سن کے ہم خوش ہوتے تھے پر آج کے گانے ایسے نہیں ہیں